मैम नमस्ते जी मेरा एक काम है वह खेत खेत का काग़ज़ है उसको फाइनल करवाना है तो आप मेरी मदद कर दीजिए जैसे मतलब मेरे बड़े भाई हैं पापा के दो बड़े भाई हैं तो पाँच हिस्सा ज़मीन है तो मतलब दोनों लोग में ढाई ढाई हिस्सा आना चाहिए ना हाँ तो जो बड़े भैया हैं वह बोल रहे हैं कि हम तीन हिस्सा लेंगे तो तो हमको तो धा दो ही मिल रहा है ना तो हमको ढाई हमको भी चाहिए ना तो जी तो बोलिए उसमें क्या करना है हमको दे रहे हैं काग़ज़ जी जी जी जी मैम तो फिर बता सकती है कि मतलब उसका चार्ज कितना लगेगा क्योंकि आ पैसे की अधिकतर समस्या है क्योंकि हर हर किसी घर में जी जी

तो कह रहे हैं मैम की उसमें ऐसे डाकूमेंट में क्या क्या आइ डी चाहिए रहेगी वह तो आप बता सकती है ना फॉर इग्ज़ैम्पल जी बताइए

जी जी जी तो मैम वह बोल रहे थे जैसे कि जो बड़े भाई साहब है जैसे वह एग्री नहीं कर रहे हैं कि हम हम मतलब कि कागज बनवाए क्योंकि उनको तो तीन हिस्सा चाहिए ना तो हमको हम दोनों लोगों को आधा आधा चाहिए तो वह बोल रहे हैं कि नहीं हम हम आपको नहीं देंगे या फिर जो भी है तो इस इस विषय जी जी मैम ठीक है तो उसमें कह रहे हैं मतलब कि जो बड़े भाई साहब जो है तो उनका भी कुछ चेह कुछ लगे थे या फिर मतलब जो हमारी मतलब जो मतलब हम जी मैम तो मतलब कुछ बताइए कि कौनसे तारीख को हम आए या तो आप आएँगे तो फिर आप बताइएगा जी जी जी ठीक है